मैम में पुच्नाछना चांह्ग तुस कालेज दे बारे च थोह्ड़ा बहुत कुछ दस्सो साढ़े कालेज जम्मू साढ़े कालेज च इत्थै हर इक बच्चे आस्तै हर इक फैस्लिटीज न होर साढ़े कालेज इक पार्क इत्थै जेह्ड़े बौह्ने आह्ले आस्तै पार्क बैंच बगैरा न सब किश इन्ना शैल ऐ हर इक थाह्र इक फैस्लिटीज न फ्रीज लग्गे दे न पानी पीने आस्तै होर पेड़ पौधे बड़े जैदा लाए दे न इं'दी बड़ी जैदा केयर करदे बाकी होर इत्थै जेह्ड़े जि'यां मतलब तूतें दा बूह्टा एह्दे पर बी फल बगैरा लगदे सारे बच्चे जेह्ड़े इत्थै ओह्दे आस्तै रक्खे दे इं'दी केयर करने आस्तै सब कुश इन्ना अच्छा चलदा कि सारा किश इन्ना अच्छा कि इत्थै ओह्ड़ी पढ़ाई ऐ वूमन कालेज दी पढ़ाई बी बड़ी अच्छी ऐ बाकी जेह्ड़े इद्धर दे प्रोफैसर न ओह् बी बड़े चंगे न बच्चें कन्नै बड़े प्यार कन्नै ओह् पढ़ांदे समझांदे न ते सब कुश बड़ा अच्छा बाकी सब कुश इन्ना अच्छा कि होर इत्थै इ'यां सारा टाईम टेबल दा पानी ठंडा बच्चें आस्तै हर इक फैस्लिटिस ऐ ते इत्थै जेह्ड़े पार्क न बैंच बगैरा लग्गे दे होंदे ओह् बी सब किश ठीक ऐ